अस्पताल भी ऐसे होता है जो जो वहाँ गर्भ अवस्था में डिलीवरी होता है वहाँ जो लोगों जो होता है डिलीवरी होता है और अच्छा से इलाज नहीं होता है तो सब अपना अपना अपना जो है सो प्राइवेट हॉस्पिटल के ले निकलते हैं और जो कई तरह के बीमारियाँ आता है तो जो कोई प्राइवेट में भागता है कोई कहीं भागता है जो किसी तरह बच्चा का इलाज बच सके और किसी से अगर दूसरा जगह हम कराए और कि कहता है जो इस हॉस्पिटल से नहीं होगा तो दूसरा हॉस्पिटल जाएँगे वहाँ से नहीं होगा दूसरा जगह जाएँगे किसी किसी तरह हम बच्चा को अपने आप को जीवित हम रह सकते हैं जो कैसे बच्चा बच सके हॉस्पिटल में अच्छा से नहीं होता है तो दूसरा हॉस्पिटल भी लोग आदमी भगता जा रहा है जो किसी तरह जो हमारा बच्चा शिक्षित रहे और अच्छा से रखेंगे जो होगा गर्भ अवस्था होता है तो बच्चा को ऐसे भी कई किसी तरह से समय से उसको जब बड़ बड़ा होता है कैसे उसको दूध पिलाना है कैसे इसको क्या करता है सब तरह का अस्पतालों में सोचता है कैसे गर्भ अवस्था में कैसे दूध पिलाया जाता है जो बच्चा इस तरह का होता है तो कोई तरह का बीमारियाँ होता है इसमें बीमारी से बचाने के लिए कोई किसी को अस्पताल से हो जाता है बीमारी सही किसी को नहीं होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भागता है बच्चे और उसका गर्जियन का भी छन में अथी रहता है जो कैसे रहेगा बच्चा को उन कैसे किस तरह करेंगे जो हमारा बच्चा शिक्षित रहेगा जो जो उसको अच्छा से रहेगा अच्छा तरह से हम करते आएँगे जो किस तरह हमारा बच्चा बच जाएगा जो कई तरह का बीमारियाँ होता है किसी बच्चे को जन्म लेता है अलमुनिया टाइफर होता है किसी बच्चा का किसी बच्चा का अनमुनिया टाइफर होता है किसी का बुखार लगता है किसी का बहुत तरह के बीमारियाँ है जो होते आ रहा है जन्म लेता है जन्म लेता है जन्म लेते वक्त वो बच्चा को सुरक्षित बच्चा नहीं होता है जो कभी वहाँ कभी उस समस्तीपुर में बहुत सा हॉस्पिटल है अस्पताल आए कभी प्राइवेट में कभी कहूँ कहीं कहीं उसके ले जाने किसी तरह उसका प्राण बचाए जो बच्चा को जीवित रह सकता है जो बच्चा बचेगा छः महीना का दो महीना का होता है तो उसको उस हॉस्पिटल में नहीं होगा कभी टीका लगाना है कभी ये करना है कभी बहुत तरह का होता है जो उसको माँ का दूध नहीं पिलाना है ऐसा तोड़ा हो जाता है माँ का दूध नहीं पिलाना है ऐसे करना है जो उसका किसी तरह शिक्षित रहे जो अच्छा रहेगा बच्चा आ हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता है जो अच्छी से इलाज नहीं होता है अच्छे से देखभाल नहीं होता है देखभाल के होने हो के कारण जो बच्चा बीमार पड़ता है बीमार पड़ता है तो माँ का टेंशन आता है जो किसी तरह हमारा बच्चा जो है जो शिक्षित रहे जो कैसे बच्चा रहेगा जो हमारा बच्चा शिक्षित रहेगा वो शिक्षित से देख रहे देखभाल होगा जो किसी तरह ऐसे हॉस्पिटल में नहीं होगा दूसरा हॉस्पिटल तक हम कि कहे दूसरा हॉस्पिटल तक हम उसको शिक्षित करके और लेके जा रहे हैं जो किसी तरह हमारा बच्चा शिक्षित रहेगा जो अच्छा ढंग से रहेगा जो अच्छे ऐथी करेंगे शिक्षित रहेगा जो दूसरे हॉस्पिटल में भी चाहते यहाँ से नहीं हुआ दूसरा हॉस्पिटल ले चलो इसी हॉस्पिटल से नहीं हुआ दूसरा हॉस्पिटल से बहुत सारा हॉस्पिटल है जैसे समस्तीपुर हो गया पटना हो गया दरभंगा हो गया ना जिसको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ बढ़ाते आग लेते चला जाता है जो किसी तरह हमारा बच्चा शिक्षित रहे उसी तरह हम अपना जनते से अपना जनते से हम बच्चा के छोड़ते नहीं है जो बच्चा किसी तरह हमारा बच्चा अच्छा रहेगा और शिक्षित रहेगा